सुपौलमे जे छै से शिक्षाके लिए आबए वला विद्यार्थीके लिअऽ छात्रावास उपलब्ध यऽ बहुत आदमी सब अपन छात्रावास बना बनाके किराआ पर लगबैए आ किरायो जे छै कोनो बेसी नहि छै पन्द्रह सए दू हजार टकामे जे छै एकटा रूम मिल जाइत छै ओ रूममे जे छै अपन चारिटा विद्यार्थी तक रहि सकैए आ जे अमीर आदमी छै ओकरा रहएके लिए बहुत सुविधा से लेश एक पर एक होटल बनल छै सुपौलमे तऽ जे अपन काजसंँ अबैए जे पैसा वला रहैए ओ तऽ अपन होटलमे रहैए आ शिक्षाके लिए तऽ आदमी सब अपन जे छै विद्यार्थी छात्रावासमे अपन रहएके छै विकल्प अपन जे छै से सँ रहैए ओहिमे सुपौलमे बजारो जे छै बहुत नीक छै सुपौल अहाँकेँ जिला छै स्टेशन यऽ आ होटलो सबकेँ किराआ कोनो खास नहि छै सुविधा जे छै बहुत नीक छै सुपौलमे